हां जी हां जी आ रही अवाज़ जी तुस पुच्छो अपना सोआल जी जी

गौरमैंट ऑफ इंडिया ऐक्ट अच्छा उन्नी सौ संताली दे बारे च गल्ल करी लैन्ने आं कि उन्नी सौ संताली दी जेह्ड़ी अजादी ऐ ओह्दे कारण केह् केह् हे मतलब मेन मेन ईशू केह् हे ओह्दे ते ओह्दे च इक ते इ'यो हा कि असेंगी अजादी जेह्ड़ी मिली इक ते जेह्ड़ी साढ़ी सुतैंतरता सग्रांम हा जेह्दे च बड़े बड़े लीडर गांधी नेहरू सुभाषचद्र बोस भगत सिंह बगैरा होए ते इ'नें अंग्रेज़ सरकार गी बड़ा कमज़ोर करी दित्ता हा जेह्दे कारण ओह् इत्थें ओह् निं करी सकदे हे रेही निं सकदे हे जादा देर दूई गल्ल एह् ही कि जेह्ड़ा दूसरा विश्व युद्ध होएआ हा ते ओह्दे बाद जेह्ड़े अंग्रेज़ हे बल्के पूरा यूरोप हा जेह्ड़ा बड़ा कमज़ोर होई गेदा हा ते उं'दे कोल इन्नी ताकत ते पैसा निं हा कि ओह् इंडिया ते बाकी कॉलोनी जेह्ड़ी ही उ'नेंगी ओह् करी सकन ते त्री एह् ही कि इंडिया दी जेह्ड़ी ही फौज़ ही जेह्ड़ी ओह्दे च बी रीवोल्ट होने शुरू होई गेदे हे जेह्दे कारण अंग्रेज़ जेह्ड़े हे ओह् जादा देर इत्थें रेही निं सकदे एह् मेन मेन कारण